हेलौ आं बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय बुंदों आंनि मुङा आं आंनि मुङा अलटार बसुमतारि आं चिरां द्रिस्टिकनि बागैहाय माखासे रिपर्टफोरखौ मिथिनो लुबैदों आरो खिथानो हागोन नामा बिदिनो चिरां द्रिस्टिकनि बागैहाय लामा बायदिसिना स्कुल फरायसालि जौगाथाइनि सायाव माबोरै सोलिनानै दं बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरो

आंनि मिथिनो लुबैनाया बिदिनो नार्सारि फरायसालि आरो गोजौ लेबेलनि फरायसालिफ्रा माबोरै सोलिनानै दं बिनि सायावबो खिथानो हागोन नामा इसे औ बे प्रब्लेम मास्टार बिदिनि प्रब्लेमाखौहाय आं हानाय माने आंनि बे निउस रिपर्टनि गेजेरजोंहाय आं गोजौ लेबेलसिम आं दैथाइनो नाजागोन खिन्थानायनि थाखायहाय गोजोन्नाय थाबाय औ